महिला सभके बहुते काम करैके होइ छै पहलेके जमानामे महिला सभके घूँघटमे रहै लागि कहैत रहले हऽ अभीके भी जमानामे कहीं कहीं कहै छै कि घूँघटेमे रहै लए फिर भि अभीके जमानामे औरत सभ अहिंसा करिके कयले हैकि अब बेटियाँ भी आगे बढ़ सकैत छै